जी जी मुझे पालक पुरी खाना है क्या आपके पास मिल जाएगी

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो पालक पुरी का जो टेस्ट रहेगा वह कैसा रहेगा ठीक है मेरे को तेज़ तेज़ अजवाइन वाला हम्म जी जी नहीं मेरे घर में आज कोई नहीं है मुझे डिलीव डिल डिलीवरी करवाना है क्या जबलपुर अड़तालीस दो हज़ार पाँच ये जबलपुर का राँझी कहलाता है थोड़ा आउट में कहलाता है वो बा सत्तर के आंगे सरस्वती स्कूल है ना उसके उसके से कम से कम आधा किलोमीटर पहुँच जाएगा बस पालक पुरी ही खाएँगे हम हाँ तो कम से कम हम लोग पाँच दोस्त हैं हम्म ठीक है ठीक है कर दीजिए ठीक है मैं उसको दे दूँगा पैसा निश्चिन्त रहें ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद